مولانا سید ابوالحسن علی ندوی وزیراعلیٰ نتیش کمار انجینئیر غلام مصطفیٰ ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی